इस्कूल नहि जाइके कारण बच्चाकेँ सभसँ बड़का छै बेरोजगारी हुनकर पिता अगर बेरोजगार छै तऽ ओ बच्चा इस्कूल केना जेतय ओ घर परिवारकेँ लेल आइकाल्हिके जे छै नऽ नाबालिक बच्चासभ घर परिवार चलबयके लेल मेहनत करैत छै अपन पढ़ाई लिखाइ छोड़िकऽ या तऽ कतहुँ नौकरी करैत छै या फेर कतहुँ बेलदारी करैत छै आओर अपन पढ़ाईके छोड़ि देने छै तऽ बच्चाकेँ सभसँ बड़का जे छै इस्कूल नहि जाइके कारण एकटा इहो छै एहिके आलावा कतए गार्जियन छै जे बच्चा पर ध्यान नहि दय छै अपन बच्चाके अपन मन मर्जी करय लऽ छोड़ि दय छै बच्चाकेँ अगर इन्ट्रेस्ट छै ओकरा दिलचस्पी छै इस्कूल जाइमे पढ़यमे तऽ ठीक छै नहि छै तऽ छोड़ि देने छै तऽ कतअ तक गर्जियनोके एमय जे छै हाथ छै बच्चा स्कूल नहि जाइके तेसर सभसे बड़का मुख्य कारण जे छै ओ छै इस्कूल व्यवस्था इस्कूल व्यवस्थामे जे छै शिक्षा ओहेन बढ़िया नहि दय छै ओहेन बढ़िआँ प्रदान नहि करैत छै जहाँ तककि सरकारी इस्कूल छै तऽ गार्जियन अपन बच्चाकेँ सरकारी इस्कूलमे गवर्नमेण्ट इस्कूलमे कम भेजै छै आ प्राइवेट स्कूलमे बेसी भेजैत छै प्राइवेट इस्कूलमे जाइत छै पैसो लागय छै आ जहाँ तक कि शिक्षा कोनो खास प्रदान नहि होइत छै हँ बस ई छै कि हँ स्कूल जाइत छै बच्चा ओतय पढ़ैत छै एहिके अलावा कोनो खास ओतए व्यवस्था नहि छै अगर ओ व्यवस्था सरकारी इस्कूलमे करि देल जाय तऽ हर बच्चा या हर माता पिता अपन बच्चाकेँ जे छै इस्कूल भेज सकैत छै ओ इस्कूलमे जे छै पढ़ा सकय छै एहिके अलावा सरकारकेँ इहो चीज देखऽ पड़तय की जे गरीब छै जेकर बच्चा इस्कूल नहि आबि सकय छै या जेकर आर्थिक व्यवस्था कमजोर छै ओ जे छै अपन बच्चाके या सरकार तरफसँ बच्चाकऽ किछु नऽ किछु प्रावधान या किछु न किछु आय पर्याप्त करल जाय